میں نے ہوم تھیٹڈ دیکھا سوپب سوپب میوزک اس کے بیس اس کا ایکپیریئنس ٹاپ ماڈل دکھا میرے کو اس میں موسٹ سانگس وغیرہ جو بجتا ہے نا ڈی جے کا ایک دم ایڈی ٹیب میں بجتا ہے ایڈی ٹیب ایڈی ٹیب کس کو بولتا ہے نا لک لائک اسکریمبلنگ دا ہاٹ مطللب کہ اب میرا میرا سر میں پورا بے بیس بج رہا ہے نا وہ کوالٹی کا میرے کو دکھائیے ہاں ہوم تھیٹر ایک دم بڑھیا بہت زیادہ میرے کو پسند آیا